हॅलो आं आसा बरे तूं कशे आसा आं हा सांग सांग अं काय ना गो बसले गो टि वी पळयताले बरें हय किते करया आमी या गो या हय बेज्जार येला गो किते गो ते तेंच तेंच परत परत शिकपाचें म्हण आतां खंय तरी या आमी मज्जा करुया सांग पळोवया खंय या आमी हय हय या खंयतरी या जाता जाता जाता केन्ना या आमी हय जाता जाता आमी दोगां वचपाची काय आनी कोण आ हा हा हा फाल्यां वचपाची हय तूं कितें हाडटले कितें आं तूं मशरूम आनी कितें आं आं हा हा बरे जाता हांव मगो फ्रायडरायस करता मगो आनीक चिकन चिली करता आनीक कडी बीन जात खातली तुमी केल्यार अशी तीख आमट बीन अशी केल्यार हा हय हय ओके तशे जाल्या र आनी व्हेजूच केल्यार बरे दिसता हा तस जाल्यार हांव फ्रायजरायस करता आनीक छोले करता आवडटा मगो तुका छोले बीन आ हा हा जाल्यार तू चपाती करतले आं तेंक्याय बी किते तरी सांगया मुगो हय हय जाता जाता कितल्यांक वचपाची ती कितल्यांक अशी हय बेगीन गेल्यार बऱ्या पडटले न्ही नाल्यार सांचे मागीर भोंवता हे करता म्हणळ्यार सामको काळोख जातलो ह हय बेगीन भायर सल्ल्यार बऱ्या पडटले तांकांय बी कळोवपा न्ही तूं अ तू सांगता मुगो काय हांवूंय थोड्यांक कळोवूं हय कितले जाणां अशे सांगतले कितले जाणां या आमी आमचो ग्रूप आसा तो काय आनी दुसऱ्या बीन ऍड करपाचो हय जाता जाता बरे मज्या करया हा हे बी घे लाउडस्पिकर आनीक बरे डान्स बी करपा नाका हय आ बरें बरें